खेतीमे गाए माल बहुत उपयोगी चीज छै जैसे गाए दस लीटर बारह लीटर दूध दै छै तऽ दू किलो तीन किलो दूध घरमे राखलहुँ पाँच किलो छओ किलो दूध वहाँ डेयरीमे दऽ आबै छिए डेयरीवला वहाँ सुधा दूधवला सुधा दूध बनिकऽ वहाँ बिकल ओकरा सरकारके फायदा होअल गाए बैलके गोबर गोबरसँ खाद बनै छै खाद खादसँ खेतमे डालल जाइ छै बारह सओ पन्द्रह सओ टका ट्रेलर खाद बिकै छै गोबरवला खाद ओ खाद यूरिया पोटाससँ ज्यादा बढ़िआँ खाद होइ छै ओकरा सँ उपजा बहुत होइ छै उपजा बहुत होइ छै तऽ सरकारके भी बहुत बढ़िआँ होइ छै बढ़िआँ टैक्स होइ छै ओकरा सरकारी काम काजमे खेतीके बहुत योगदान छै गाए माल के भी बहुत योगदान होइ छै गाए माल सब दूध गोबर दूध होएल घी घी निकलल घी बिकल घीके घी बहुत ज्यादा दाममे बिकै छै खेती बाड़ी सब गोबरवला खाद खेतमे पड़ै छै खेतमे उपजा होइ छै बढ़िआँ उपजा बढ़िआँ होइ छै तऽ सरकारके इनकम बढ़िआँ भऽ जाइ छै इएह सबसँ होइ छै खेती बाड़ीके सङ्केत टैक्स उक्स सब चीज तऽ खेतिए बाड़ीसँ ने होइ छै दूध दही इएह सब तऽ होइ छै